हम चारि बहिन छिए दुइ भाइ छिए चारिओ बहिन अपन अपन ससुरारिमे रहै छिए अपन अपन घर परिवारके सम्हारै छिए बाल बच्चा सम्हारै छिए बाल बच्चाके अपन अपन बहिनसभ जे जे बहिन होइ छै से अपन खेती पथारी करै छै जे बहिन होइ छै बकरी नेमना पोसै छै जे बहिन किछु मालो पोसै छै जे बहिन होइ छै सुख शान्तिसे रहै छै चारिओ बहिनमे अपन अपन अपन ससुरारिमे जकरा जे समझमे आबै छै सभ बहिन अपन अपन ससुरारिमे सुख होइ दुख होइ अपन अपन सभ ससुरारिमे अपन करै छै चारिओ बहिन आओर दुइगो भाइ छै तऽ एगो भाइ हइ अथी कलकत्तामे मन्शीके काम करै छिए ठिकेदारीके एगो भाइ सीएमएके नौकरी करै छै आओर गिट्टी बालूके ठिकेदारी करै छै ओनाहिए सब परिवार ईसब करै छिए एगो बूढ़ माइ छै बूढ़ी माता अपन भाइ भाभीके जरमे रहै छै खाइ छै